किताबु पढ़ण जा केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि मां नंढपण खां किताब पढ़ाईंदो वेंदो आहियां ऐं मां केतिरा ई किताब पढ़िया आहिनि जीअं की एटॉमिक हैबिट्स थींदो आहे थींदो आहे ऐं एतिरा ई जाम हिननि सभिनि बुकनि जा जाम फ़ाइदा बि हूंदा आहिनि जीअं की इहे सभई बुक असांखे ज़िंदगी जीअण जो मक़सदु ॿुधाईंदा आहिनि असांखे सिखाईंदा आहिनि की तव्हांखे कहिड़ो निर्णय कहिड़े टाइम ते खणणो आहे ऐं तव्हांजो रहणु सहणु तव्हांजो सुधारींदा आहिनि ऐं सभिनि खे सद्बुद्धि बि ॾींदा आहिनि ऐं बुक सां बुकनि सां अॼु सॼो ज्ञानु अॻियां वधियो आहे बिना बुकनि जे त कुझु बि पोइ इहो मुमकिन ई न हुओ त अॼु जे टेक्नोलॉजी जे टाइम ते बि बुकनि बुकनि पढ़णनि सां माण्हुनि जो ॻाल्हाइणु सुधरंदो आहे ऐं दिमाग़ु तेज़ु थींदो आहे सभिनि खे पढ़णु खपे